हैलो एह् अ'ऊं थुआढ़ा गुआंढी बोलै दा ते अज्ज मैं सुनेआ हां कोई सत्संग होआ दा ऐ तुस सत्संग गी जाना चांह्दे ओ

हैलो मैं पुच्छेआ तुसीं महां इत्थै साढ़े म्हल्लै इक सत्संग होआ करदा ऐ तुस जाना चांह्दे ओ आं एह् इद्धर के उधमपुर जेह्ड़ी लम्बी गली ऐ न इत्थै होआ दा ऐ मिकी लगदा सत्संग जाना ठीक रौह्ग साढ़े कन्नै जां नेईं ठीक रौह्ग अच्छा अच्छा मैं उत्थै सुनेआ कोई उत्थै कोई बड़े म्हातमां होर बी आवै दे न ते आं कन्नै उत्थै कोई खाने पीने द प्रबंध बी ऐ चलो कन्नै खाई पी औगे धाम खाई औगे कन्नै ते कन्नै चलो परमात्मा दा नांऽ बी लेई लैगे है ना चलो परमात्मा दा नांऽ लैने दा बी कदें कदें के टाइम लगदा इ'यै ब्हान्ना होंदा कोई बंदा ब्हान्ने कन्नै के चक्कर लाई औंदा नी ऐ नी ते होर थुआड़े कन्नै थुआड़े कोई म्हल्लेदार होर बी जा दे हां जी हां जी पुच्छी लैएओ न भला तुस ते उनेईं बी जाह्गे इत्थै सारे जने होई जाह्गे तां ते कन्नै साथें साथें आदमी मत्था टेकियै आई जाह्गे ता सारे जने साथें साथें होई जाह्गे ठीक ऐ फ्ही ठीक ऐ चलगे फ्ही ठीक ऐ एह् ओके